अगर कोई पहली बार कोई व्यक्ति ड्राइंग कर रहा है शुरू किया है तो उसको खास तौर पे ये ध्यान देने चाहिए कि मिसटेक्स तो हर किसी से होते हैं चाहे वो कोई आर्टिस्ट अच्छा आर्टिस्ट ही क्यों ना हो उसने भी कभी ना कभी शुरुआत की होंगी उनसे भी गलतियाँ हो रही होंगी तो ये ध्यान देना चाहिए कि आप जो इस्टारटींग कर रहे हैं उसको एक बेसिक ड्राइंग से इस्टार्ट करें क्योंकि बेसिक में बहुत सारे मिस्टेक्स होती हैं उसमें सीखने को मिलता है जैसे अगर आप कोई कुछ ड्रा कर रहा उसमें उनकी लंबाई और जैसे मोटाई उनका आकार उनको शेप देना और निर्भर ये भी करता है कि ये आप एक कंप्यूटर लैपटौप में ड्राइंग करें या फिर किसी पेपर वर्क में कर रहे हैं क्योंकि पेपर में अगर आप इस्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें ये होता है अगर आप किसी एक इंसान का चेहरा बना रहे तो उसमें भी ये होता है कि आप उसकी आइज़ के लिए कौन सा कौन सा इमोज़ी लोगे या फिर कौन सा आकार लेंगे और उसके लिए कौन लेकर इस्कैल्स वगैरह यूज़ करनी चाहिए हैड से क्रौस करने के लिए और कौन सी पैंसिल्स कैसे अपन कैसे यूज़ करनी कैसे चलानी है और लैपटौप में यूज करें तो माउस को अपन पहले किस आकार को शेप को लेंगे कौन सी कलर्स लेने हैं इन सब चीज़ों को बहुत नजर बहुत ध्यान रखना पड़ता है और और अपनी गुण को निखारना चाहते हैं तो और अपने गुण को निखारना चाहते हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मिसटेक्स हुई रहती वो मिसटेक्स ना हो उन मिसटेक को ध्यान रखना चाहिए और इससे एक अच्छे आर्टिस्ट बन